हमारे आस पास में गाँव में जैसे भजन मंडली होती हैं कीर्तन भजन जिक्री गायन और हमारे सप्ताह प्रोग्राम भागवत उसमें वैसे और ज़्यादातर कोई वैसे मजेंट्री या फिर कम्प्यूटर वगैरह कम यूज़ लेते हैं उसमें हाथ से जैसे ढोलक बजाना तबला बजाना जैसे वह आती है बजाने की क्या बोलते हैं उसको हाँ ढोलक और तबला शहनाई जो ये हमारे हैं उनको बजाने के शहनाई तो शादियों में गाँव में लेते हैं लेकिन ढोलक उसमें ढोलक बजाते हैं जैसे कीर्तन मंडलियाँ हैं चार चार पाँच पाँच आदमी मिल कर उसमें गाते हैं एक साथ एक ही सुर में मिल कर सारे एक साथ उनको फिर भजन मंडली भजन मंडली में जैसे महिलाऍं भी गाती हैं हमारे यहाँ पर उसमें जैसे बाल संगीत वाद्य यंत्र हैं जैसे कि ढोलक तबला और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको हाँ हारमोनियम और और भी हैं कई उनका प्रयोग करते हैं